ہیلو جی جی ہمارے یہاں کئی ورائٹیز کے ہیں آپ کو بچوں کے چاہیے بڑوں کےہ ہاں مل جائیں گے مل جائیں گے جی جی برانڈیڈ بھی ہوتے ہیں ماریاں جی جی جی جی وہ بھی سب ملیں گے سوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیڈیز چنٹ دونوں ہ گو

ہم آن لائن بھی کرتے ہیں آف لائن بھی کرتے ہیں ہوم ڈلیوری بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں آپ کو جو سائز چاہیے آب ہمیں

جی جی جی جی جی ب بھیج سکتے ہیں آپ کو ہمارے یہاں ہوم ڈلیوری بھی ہے نہیں زیادہ نہیں ہے صحیح ہے آپ پرچیز کر سکتی ہیں ایسی بات نہیں میری ادھر میں ہے سیوی لائن پہ گرودوارے کے پاس بڑا گرودوارے ہے نا اس کے پاس ہے میری خالصہ اسوز اور وہ جی فٹ پر اور جی ہاں ہاں مل جائیں گے ان کے لیے بچے بچوں کے ہاں بچوں کے لیے بھی ہیں جی جی پارٹی ویئر بھی مل جائ گ ہر ہر چیز مل جائے گا ہر ورائٹی کا مل جائے گا آپ کے یہاں لیڈیز کا بھی مل جائے گا اور اس کا جینٹس کا بھی مل جائے گا سب کا مل جائے گا آپ آئیے اور بھروسے مند دکان ہے بہت پرانی دکانیں ہماری جی جی جی سب سب ورائٹی ہیں لیڈیز کے لییں بھی ہے جینٹس کے لی بھی ہے اور بچوں کے لی بھی ہے بچوں کے لیے مطلب لڑکوں کے لی ہے لڑکیوں کے لی سب کے ن ہے جی جی ویسٹرن تو ابھی نہیں ہے فی الحال ابھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں ابھی ہے نہیں ویسٹرن اوکے ویلکم